हेल' केएफसि आं जि अर्डार खालामदोंमोन बेखो नोंथाङा एसे थाब होफैबा मोजां जागोन नामा मानो होनबा जोंनि हस्टेला एसे थाबनो बन्द' खालामो ओमफ्राय आंनि एड्रेसआ दोहैयो बेलेकखौ होदोंमोन डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन बेखौ आर सि सि फाइभ गुवाहाटी इउनिभारसिटि गोरल्स हस्टेलाव लाबोबा मोजां जागोन नामा